میرا پسندیدہ ٹیلی ویژن شو کون بنے گا کروڑپتی ہے مجھے یہ شو اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں علم اور معلومات کا اضافہ ہوتا ہے امیتابھ بچن کا انداز میزبانی بہت پر دلچسپی ہوتا ہے اور وہ ہر کانٹیسٹ کے ساتھ عزت اور تہذیب سے بات کرتے ہے اس شو میں صرف پیسہ جیتنے کا موقع نہیں ملتا بلکہ نئے لوگوں کی کہانیاں بھی جاننے کو ملتی ہیں جو دل کو چھو جاتی ہیں یہ شو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیتا ہے اس لیے مجھے یہ شو دیکھنا بہت پسند ہے